इक चांप ते इक नूडल दी ठीक ऐ कन्नै चटनी बी पाई ओड़ेओ ठीक ऐ ते आर्डर किन्ना टाईम लग्गा आर्डर आने गी ठीक ऐ जल्दी गै करेओ ठीक ऐ जल्दी गै भेज्जी ओड़ेओ